ہیلو وہاں بیٹھے ہیں لوگ

ہیلو ہیلو سر آپ جنتا ٹور ٹراویلس سے بات کر رہے ہیں سر میری گرمیوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں اور مجھے کیا کہتے ہیں کسی ہل اسٹیشن وغیرہ پہ جانا ہے تو آپ کیا کیا پیکج ہے اور کیا مطلب یہ ہے کہ کتنے دن کا ٹور ہو سکتا ہے اس کی ساری ڈیٹیلس آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی میں فیملی پیکج لینا چاہتا ہوں میرے فیملی میں چھ لوگ ہیں تو ان چھ لوگوں کا جی جی اس میں کیا مطلب کس طرح سے کہاں آپ لے کر جائیں گے اور کیا کتنے دن کا ٹور ہوگا تو آپ مطلب کہاں کہاں آپ کی سروس اویلیبل آپ کی ہوتی ہے سر منالی کا کیا پیکج ہوگا اگر تین دن کا پیکج ہم لیتے ہیں اوکے سر اوکے سر جی چھ ممبر ہیں دس نہیں ہیں

اچھا بیس ہزار روپے کا تو کیا اس میں کچھ رعایت بھی ہو سکتی ہے تیس ہزار کا جی جی بہت بہتر اچھا بس کون سی ہوگی کس طرح کی ہوگی اور اس میں کس طرح کی سفر کی سہولیات کیا آپ دیں گے جی جی جی جی بہت شکریہ اچھا تو یہ کب سے آپ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارا ٹور کا پیکج کب سے بنا سکتے ہیں کس تاریخ سے جی جی میں اگلے مہینے ان شاء اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کیا کہتے ہیں فیملی ٹور پر جانا چاہتا ہوں ان شاء اللہ میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا شکریہ تھینک یو